आमचे लागीं एक कॉलेज आसा गोव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ सांगे सो तींग चोडेश कोर्सीस नाय तींग हो कोत सायन्स आर्ट्स आनी कॉमर्स आनी एक वोकेशनल आहा एग्रीकल्चर सो मोस्ट ऑफ प्रिफम आमी दुसरी कडेन वोयताय सावड्ड्या तिंगा आमकां वॉकेशनल सबजेक्टस ऑप्शनल आसताय कितलें ऑप्शन मेळटाय आमकां तितू लायक बेकरी मागीर इटी ब्रिडा आनी आर्ट्स आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आनी दुसरे सब्जेक्ट्स मेळटा आमकां सो तितू आमकां आनी हिंगा नियरबाय एरिया आमकां कांय आसना आनी लायक आनी आय टी आय आहा तितू आमकां हांय बीन कितलें मेळटा शिकपा तितू इंजिनयरींग आनी ब्युटिशन आनी टेलरींग आनी ए सी मॅकनीक आनी फिटर प्लंमबर तितू तितूक कोर्सीस आहाय आनी पी एच डी बीन करपा दुसरी हितू वसपा पडटा आमकां